مجھے جو تحریر لکھنے کے لیے جو آئیڈیاز آتے ہیں وہ عموماً کتابوں سے ہی آتے ہیں کیونکہ کتاب کو پڑھنے سے ہی انسان کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کے اندر نئے نئے آئیڈیاز اور خیالات پیدا ہوتے ہیں کیوںکہ اگر کسی تحریر کو لکھنے جا رہے ہیں تو اس کے بارے نالج ہونا ضروری ہے جو کہ ہمیں کتاب سے ملتے ہیں اور اور اس کی اور جو مجھے زیادہ تر جو پسند ہے جو جو جس نے مجھے زیادہ متاثر کیا ہے وہ معاشرہ اور حکومت پر ہی عام طور پر لکھتے ہیں کبھی کبھار جذبات پر لکھ لکھ دیتا ہوں لیکن زیادہ تر جو ہے معاشرہ اور حکومت پر ہی لکھنا مجھے پسند ہے اور یہی چیز مجھے زیادہ متاثر کرتی ہے